गोंयांत हेल्थ केअर म्हणल्यार आरोग्य सामापा खातीर वा आरोग्या खातीर खुबश्यो अश्यो वेवस्था आसात जशी मडगांवां आसात ते हॉस्पिसियो डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटल जें आसा तितून खुबशीं वेवस्था आसा हाटाचे काळजाचे दुयेंस जाले जाल्यार तेंकां बेगीनात बेगीन व्हरपाक एम्बुलंसां आसात आनी तशेंच ऑक्सिजन तर थंय उपलब्ध आसतात सदांच तशेंच पणजे जें आसा तें जी एम सी आसा हांगा हेल्थ हॉस्पिटल हेल्थ कॅर आसा तेंकां थंय हेजी वेवस्था आसता आरोग्य सांबाळपाचें आरोग्या खातीर जे गरजेचे आसा तेजी वेवस्था आसता जाणट्या खातीर परत परत कांय कँप जातात आनी ते तेंचे रक्तदाब मागीर गोडे मूत तपासतात दोळ्यांचे तपास जाता आनी अशें तरेन आमच्या हांगा सरकारी दवाखान्यांनी आमकां ह्यो वेवस्था पळोवपाक मेळटात